मध्य प्रदेश में कई प्रकार के थिएटर्स है और मैं जिस राजधानी में रहता हूँ भोपाल उसकी राजधानी है मध्य प्रदेश में यहाँ पर कई प्रकार के थिएटर्स है जिसमें मुक्ता ए टू है जो कि पोल स्मौल में सिनेपोलीक्स जो कि सी ट्वेन्टी वन में है एंड उसका अंदर मैंने कइ बार मूवी देखी हैं नए नए प्रकार की चीज़ें जो भी आती हैं थिएटर के अंदर वह हम देखते है बहुत मज़ा आता है और उनका टिकिट वेरी करता है डेढ़ सौ से ढाई सौ पाँच सौ और उसमें इन्जोयमेंट के लिए वहाँ पर पॉपकॉर्न वगैरह यह सब कुछ भी प्रोवाईडेड किए जाते हैं थोड़ा सा कॉस्टली होता है बट होता बहुत अच्छा है मज़ा आता है और मैं लास्ट टाइम आई थ्री इडियट्स देखी थी जो की बहुत अच्छी लगी हमें